میں نے کولر ایمزون سے دس ہزار کا خریدا ہے اس کی ہوا بہت اچھی ہے اس کا پنکھا بہت تیز ہوا دیتا ہے دو سال کی وارنٹی ہے بجلی بھی کم لیتا ہے اور اس کی باڈی بھی بہت اچھی ہے اس میں پردے بھی اچھے لگے ہوئے ہیں اس کا پانی کا پمپ بھی اچھا لگا ہوا ہے میرے پیسے وصول ہو گئے